बेंटलनि महेस मोसाहारिनि न'आव मोनसे लकेल पारनिसारनि गला दं गलायाव थानाय गासै रोखोमनि पारनिसार फोरानो गावनि आखायजों बानायनाय जोबोर मोजां बेनिखायनो आंबो सानसेखालि नायनायाव मोजांथार माखासे सपानि मासिखौ नुयो आरो मोजांथार समायना महरनि सपा मासिखौ नुनानै बायना लाबोयो बे सपानि मासिया जोबोर नायनो मोजां आरो बे मासियाव माखासे आगर दान्नाय आरो सपानि मासियाव होनाय जिनि गाबफोरा जोबोर गोरोबदों आरो बे सपानि बेसेनाबो बारा नङा जिब्रै रोजा रांल'मोन बेखायनो आं बे सपानि मासिखौ लाबोदोंमोन आरो दा बे सपाया जोबोर गोबावथार जाबाय मोजां सिगुन दंफांजों बानायनाय लाय आं बे सपाखौ गोबावथार सम बाहायब्लाबो दिनैसिमबो मोजाङैनो दं एम्फौ एबा गुनबो सुवाखै आरो गाबफोराबो सोलायाखै बेनिखायनो नोंथांमोनाबो मोजां सपानि मासिखौ नांगौब्ला बिथांनि गलायाव थांना अर्डार खालामनो हागोन आरो मोजां मिथिनो सानोब्ला आंनिखौबो नायफैनो हागोन